हँ बोलू की लबै लिअ कोन सब्जी लेबै कद्दू परवल भिन्डी बीस टका तीस टका डालियौ आओर झींगा आओर चालीस टके आओर करैला तीस टके बाप रे एतेक सब्जी लए कऽ के ओ अच्छा ठीक छै कते देब एक एक किलो सब एक एक किलो आओर कठहल खीरा कद्दू अच्छा धनीयाँ कतेक अच्छा ओ कतेक लेबहो अच्छा आओर आओर बोलू आओर किछु हँ खीरो देलहुॅं एक किलो खीरा टमाटर भिन्डी करैला परबल कठहर झींगा हरा मिर्चाइ

पियाज कतेक ठीक प्याज चालिस टके

ठीक छै लाबु पैसा आओर दियौ एक सए टका आओर लाबु अहाँके भए गेलै ने कठहल चालीस करैला तीस सत्तरि आओर ओकर बाद तीस टका भेल कद्दू एक सए यानि कि तीन सए रुपैआ दियौ झोला लाबु झोला लाबु हॅं लिअ आओर किछु ठीक छै हॅं लिअ